جی نہیں ہمارے علاقے میں نل کا پانی نہیں ملتا ہے لیکن ہمارے گاؤں میں آج بھی نل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت صاف سُتھرا ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے گاؤں میں ہم لوگ صرف اور صرف نل کا پانی پیتے ہیں جس سے ہماری زندگی کچھ بھی مختلف نہیں ہوتی ہے اگر شہروں میں چوبیس گھنٹے یا اُس سے زیادہ کے وقت میں بجلی نہ آئے تو سبھی لوگ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں کیوں کہ بنا بجلی کے سمر سیبل موٹر نہیں چل پاتی ہے لیکن گاؤں میں ہم کسی بھی وقت نل چلا کر پانی نکال سکتے ہیں اور بنا کسی دقت کے نکال سکتے ہیں اور اُس نل میں سے تازہ تازہ پانی آتا ہے اگر سردی کا وقت ہے تو نل میں تھوڑی دیر چلانے کے بعد گرم پانی آتا ہے اور گرمی ہے تو تھوڑی دیر پانی چلانے کے بعد ٹھنڈا پانی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے